मांखे नंढे हूंदे खां पेंटींग्सि जो जाम शौक़ु हुओ ऐं हीअं दिलि थींदी हुई कि मां अलॻि अलॻि ड्रॉ कयां पोइ धीरे धीरे मां सिखियो उहो पेंटींग्सि ड्रॉ करण पोइ जेके असांजा ड्राइंग या स्कैच पेपर्स हूंदा आहिनि हुन ते मां ट्राए कंदो आहियां कि मां अलॻि अलॻि पेंटींग जेके बि मां किथे अगरि इंटरनेट ते कुझु ॾिठो आहियां छा हुन ई मां पेंटींग ड्रॉ कयां पोइ मां ट्राए कंदो आहियां कि उहा ड्रॉ थी वञे चङी तरह बट कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे जंहिं पेंटींग में इअं जाम कलर्स यूज़ थींदा आहिनि त पोइ हुन हुए जेके कलर्स यूज़ कंदा आहियूं असां उन्हनि जूं जेके काम्बिनेशनस हूंदियूं आहिनि उहे थोरो डिफ़िकल्ट थी वेंदियूं आहिनि त उहो कॾहिं कॾहिं चैलेंज थींदो आहे हिकु पेंटींग ड्रॉ करण में